जूनागढ़ जिले में इलाही सांस्कृतिक तहिवार मनाईंदा आहिनि धार्मिक तहिवार ऐंनी त गरबा ऐं ऐंनी दीवाली जो तहिवार असां इलाही धामधूम सां मनाईंदा आहियूं दीवाली जे तहिवार में असां फटाखा फोड़ीदा आहियूं राष्ट्रीय त्योहार असांजो पंद्रहंवी ऑगस्ट आहे तेॾी महिल असां झंडो फराईदा आहियूं अंतरराष्ट्रीय त्यौहार असांजो छवीसवी झेनीवरी आहे हीअं तेॾी महिल असां ऐंनी इहो ॾ झंडो फहिराईंदा आहियूं अने क्षेत्रीय त्योहार होली आहे होलीअ ते असां हिक ॿिए खे रंग उॾाईंदा आहियूं ऐं ऐंनी ॿ हिक ॿिए जे मथां फुॻा फोड़ींदा आहियूं